पंदरा शुन्य आठ एकुणशें सत्तेचाळीस एकोणीस बारा एकोणशें एकसश्ट सव्वीस एक एकोणशें एकसश्ट चोवदा

एकोणशें पंचायशीं तीस शुन्य णव एकोणशें पंचात्तर